हाँ जी सर मैंने आपसे एक पेयर का ऑर्डर दिया था मेरी पैकिजींग अच्छी रखना मुझे मेरा खाना काफ़ी दूर तक मंगवाना है तो उसे गर्म रहना चाहिए जब तक वो मेरे पास पहुँचे तो आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि मेरे खाने की पैकिजींग अच्छी हो और वो लंबे समय तक गर्म रह सके हाँ जी बिल्कुल क्योंकि मुझे मेरी पैकिजींग अच्छी चाहिए हाँ जी बिल्कुल मुझे मेरा खाना गर्म चाहिए अच्छे से जब तक वो मेरे पास पहुँचता नहीं है रास्ते में पैकिजींग ख़राब तो नहीं होगी न हाँ जी बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए सर फिर मैं उसकी पेमेंट नहीं दे पाऊँगी आपको हाँ जी मुझे मेरा खाना अच्छे से गर्म चाहिए क्योंकि मुझे मेरा खाना आते ही खाना है और वह मुझे गर्म गर्म ही चहिए हाँ जी बिल्कुल सर आप मेरी पैकिजींग चाहे कितनी ही अच्छी हो आप प्लीज़ उसे अच्छी से अच्छी करवाइए हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आप मेरी पैकिजींग अच्छे से करवा के ही आप मेरा खाना मुझे पहुँचाना